हम कहीं भी जाते हैं तो हम कार से जाते हैं हमको कर में कंफ़र्टेबल रहता है जैसे बारिश हुई तो हम बाइक से तो जा नहीं सकते कि बारिश में बाइक से जाएँगे तो भीग जाएँगे और कार से जाएँगे तो नहीं भीगेंगे हमको इसीलिए कार से जाना कार से यात्रा करना करने में कंफ़र्टेबल रहता है जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग कार से ही जाते हैं अच्छा मतलब कार चलाने वाला ड्राइवर भी अच्छा रहे और ओ जैसे जैसे ड्रिंक व्रिंक ना करता रहे और ओ बहुत ही मतलब अच्छे से ड्राइव करता रहे तो हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को अच्छा रहता है और हम लोग जैसे मुंबई गए तो मुंबई में समुद्र के किनारे गए तो वहाँ पे हमको मतलब हमको पता नहीं था कि वहाँ पे ठंड रहती है कि गर्मी रहती है तो हम ठंड का कपड़ा लेकर चले गए थे तो वहाँ पे ठंड तो रहती नहीं है वहाँ पे मतलब गर्मी रहती है तो नहीं पता था तो हम ठंड का कपड़ा लेकर फिर पता चला तो कि वहाँ पे गर्मी रहती है फिर उसके बाद हम लोग यही सब बातें हैं और हम लोगों को मतलब ऐसे हम लोग कार से गए हैं वहाँ पे मतलब घूमें हैं बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा है तो ऐसे हम लोग वहाँ पे घूमे हैं फिर उसके बाद आए हैं घूम टहर के मतलब मुंबई में बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ पे जो ड्राइव करने वाला था हम लोगों का वो भी बहुत ही अच्छा था मतलब मतलब उस टाइप का नहीं था जैसे सब लोग ड्रिंक वगैरह लेते हैं वैसा कुछ भी नहीं था और हम लोग मतलब अच्छे से गए हैं आए हैं फिर उसके बाद घूम टहर फिर ऐसे ही हम लोग गए हैं मस्त से कार में अपना गएँ हैं आएँ हैं बहुत ही अच्छा लगा हम लोग घूमे थे